پچھلے مہينے ہی ميرے ميرے چچى كا او سرجرى آپريشن ہوا تھا تو وہ وہ جو مسلم مڈرنٹی چلڈرنس ہاسپيٹل ہے وہ بہت اچھا لگا مجھے ميں بھى كيونكہ ميں بھى وہاں پر گئى تھى بچے كو ديكھنے كے ليے تو وہاں كے جو كام كرنےوالے وہ سب صاف صفائى سے ركھ رہے تھے اور بڑے اچھے سے خيال كر رہے تھے مريض كا اور ہر ہر چيز كى سہولت كو محسوس كر پائی ہيں اور بچے بچہ تھوڑا سا ويک تھا تو اس كو بھى بہت اچھے سے خيال كيا گيا بڑے اچھے سے ٹريٹمنٹ ديا گيا اچھے سے ديكھا گيا تو مجھے بہت اچھا لگا تو ميں يہى بات سکتی ميں يہى بتا بول سكتى ہوں كہ تلنگانہ ميں تلنگانہ ميں اچھے ہاسپيٹل بھى موجود ہيں اور ميں ميرا ايكسپرينس بہت اچھا رہا وہ ہاسپيٹل ميں